हैलो सर नमस्ते सर मैं विकास रेस्टुरेंट से बोल रहा हूँ येस सर हाँ सर हमारे यहाँ फेवरेट सर फूड्स वग़ैरह सब्ज़ी दाल बाटी सब फेमस हैं आप को क्या चाहिए सर सर थोड़ा हाँ सर पनीर टीक्का का ऑर्डर करना था सर सर वन फिफ्टी रुपये लगेंगे पनीर टीक्का के वन प्लेट के हाँ सर सर फैमली है सर फैमली है फ्रेंड्स है सर फैमिली के लिए आप को अलग रूम में चाहिए या ओनली पब्लिकली चाहिए आप को हाँ रूम मिल जाएगा आप को अलग से एक अलग चार्ज भी लगेगा होटल में रूम भी हो जाएगा अच्छा सर पब्लिकली खाना है कब करना है सर मॉर्निंग में करना है कि इवनिंग में करना है कब करना है सर आप का मैं टेबल बुक कर लूँगा आप नाम वग़ैरह बता दीजिए अच्छा सर हिमांशु जी तो आप को जैसे सब्ज़ी में क्या क्या चाहिए और रोटी कौन सी चाहिए तंदूरी रोटी सर तंदूरी रोटी तो सर तंदूरी रोटी पर घी लगाऊँ या नॉन चाहिए कौन सी रोटी चाहिए आप को तंदूरी में हाँ बटर लग जाएगा सर हाँ सर पापड़ भी मिलते हैं पापड़ भी चाहिए आप को स्टार्ट्स वग़ैरह पापड़ है सास है खट्टी है ना सलाद हाँ सर हाँ सर बर्गर मिल जाएगा फास्ट फूड भी मिलता है सर फास्ट फूड भी मिलता है नो टेंशन

सर कितने का ऑर्डर है दो हज़ार आँठ सौ सड़सठ सर कितने दिनों में चाहिए आप को कब चाहिए सर बन तो आप को एक दिन पहले ऑर्डर दे दोगे तो हम बना देंगे नो टेंशन हाँ सर तो आप मुझे बता देना कंफर्म कर लेना ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा ना तो आप को बना के दे देंगे हाँ सर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही है नो टेंशन थैंक यू सर हं